मेरा नांऽ ऐ नीलम देवी अं'ऊ रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौह्ने आह्ली ऐं जि'यां कि हून दपैह्र दी रुट्टी ऐ जां शामीं दी रुट्टी ऐ हून अस न जि'यां ग्रांऽ दे लोक अस केईं बार दपैह्र दी रुट्टियै च जि'यां कि दाल चौल बी बनाई लैने नेईं होऐ तां केईं बार फुल्का सब्जी बनाई लैने असेंगी शामीं जियां केईं पसंद निं करदे चौल खाना दाल चौल नेईं खाने शामीं केईं बार जादैतर हून साढ़े ग्रांऽ बिच भिंडियां लग्गा दियां घ्यो कंडोलियां लग्गा दियां जानी तोरी आखदे जिसी घीए लग्गा दे जादातर अस एह् सब्जियां बनान्नें एह् खन्नें फुल्का होइया दाल चौल दपैह्रीं होइये शामीं फुल्का खाना जां साग ढोडा होइया साढ़े साग ढोडा बी बड़ा पसंद करदे खाना एह्बी खाना असें बाकी जि'यां शैह्रें च तुस सुनदे ओ कि पकवान बनाने किश अलग अलग मिठाइयां बनानियां ओह् खानियां साढ़े ग्रांऽ च ओह् घट्ट बनदियां घट्ट खन्ने अस कि सेह्त आस्तै थोह्ड़ी परेशानी बनी जंदी जि'यां सेह्त खराब रौहंदी ओह्दे कन्नै पकवान कन्नै अस घट्ट खन्ने ओह्दी बजह कन्नै अस साद्दी रुट्टी खाना जादै पसंद करने जि'यां घरै दी सब्जी होई घरै दियां जि'यां भिंडियां लग्गियां ओह् बनाइयै खाई ओड़ी आं जि'यां तोरियां लग्गी दियां ओह् बनाइयै फुल्के कन्नै खाई ओड़ी आं चौल बनाई ले उंदे कन्नै इं'या दपैहर दी रुट्टी कदें तोरियां ते चौल बनाई लै कदें घीआ ते चौल बनाई लै शामीं बेहियै फुल्का खाना ते फुल्के कन्नै कोई बी सब्जी तोरियें दी ओह् फुल्कें कन्नै कोई बी सब्जी फुल्कें कन्नै तुस कोई बी सब्जी खाई सकदे तुस तोरी होई घीआ होइया भिंडियां होई गेइयां करेले लग्गा दे घर इस टाईम करेलें दी सब्जी बी बड़ी शैल होंदी ओह्बी बनाने आं अस केईं बार अलग अलग सब्जियां खन्ने आं अस की अलग अलग रोज़ शामीं अलग सब्जी बनानी कि अज्ज तोरी बनानी ते कल्ल ओह् नेईं घीआ बनाई ओड़ेआ जि''यां घर लग्गा दी होंदी सब्जी रोज़ बक्खरी बक्खरी सब्जी बनाइयै खानी के जियां इक्क सब्जी कन्नै बच्चे बी परेशान होई जंदे कि इक्कै सब्ज़ी बना दे शामीं इक्कै सब्जी बनाई ओड़दे रोज़ दपैहरीं जि'यां केईं बार अस दाल चौल बनाई ओड़ने दाल चौल खाई लैनें केईं बार नेईं बी होऐ ते फुल्का अस खाई लैने इस टाईम बिच ग्रांऐं इ'यै अपने घरै दी सब्जियां अपने घरै दी रुट्टी घरै दे दाने कनक होंदी घरै दा फुल्का हून जि'यां कि असें मक्कां लाई दियां बाड़ियै मक्कां होई जानियां प्ही असें साग ढोडा बी खाई लैने दपैह्रीं मन होऐ ते दपैह्रीं बी बनाइयै खाई लैने केईं बार अपनी अपनी मर्जी होंदी केईं भई ढोडा खाना पसंद करदे उ'नेंगी भई ढोडा केईं बार फुल्का इं'या चली जंदा दपैहर ते शामीं दा खाने दा